وعلیکم السلام جی سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے آپ اپنا پانی کا تو یہاں بہت دقت ہے ٹائم پہ پانی نہیں آتا ہے گرمی کا سمے ہے گرم پانی آتا ہے جی یہاں پر صحیح بات ہے کم کر دیا اب تو دوسروں سے پانی فضول خرچہ نہیں کریں گے تھوڑا کم کفایت میں کریں گے تو اچھا رہے گا بچے گا تو ہم لوگ کو کام آئے گا جی آپ آپ کے وہاں دقت آؤ نہیں نہ ہے صحیح کم کرنا چاہیے کیا ہے کہ پانی زیادہ خرچہ کرنے سے گناہ بھی ہوتا ہے حساب کتاب بھی دینا پڑتا ہے اچھا ہے کم کرنے سے اچھا ہوتا بہتر ہے نہر اب ان کے بچے چھوٹے ہیں چھوٹے بہتر سمجھدار ہیں سمجھتے ہیں بوجھتے ہیں کم خرچہ کریں گے اور ہم بھی کریں گے ان شاء اللہ وعلیکم السلام